असां जे भारत देश में बावीह ऑफिशियल लैंग्वेजेस आहिनि जंहिं मां कुझु आहिनि हिंदी कन्नड़ बेंगाली गुजराती कोंकणी कश्मीरी मलयालम मराठी पंजाबी सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू ऐं आसामी ऐं ॿियूं जेके कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस असां जे देश में ॻाल्हायूं वेंदियूं आहे अॼु कल्ह उहा आहे अंग्रेज़ी अॼु कल्ह जिते किथे असां ॾिसंदा आहियूं की ऑफ़ीसेस में या बैंक्स में माण्हू अंग्रेज़ी में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि छो की हुन खे हुननि खे शान महिसूसु थींदी आहे अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण खां पोइ ऐं असां ॾिठो वियो आहे की असां जो जेको देश आहे अहिड़ो हिकिड़ो ई देश आहे सॼे दुनिया में जिते ऐॾी कुझु डाइवर्सिटी आहे की अलॻि अलॻि ॿोली ॻाल्हाइण वारा माण्हू गॾु रहंदा आहिनि ऐं हिकु ॿिए जा त्योहार गॾु मल्हाईंदा आहिनि गॾु ख़ुशियुनि में सेलिब्रेट कंदा आहिनि हर हिकु शइ त इहो हीअ डाइवर्सिटी सिर्फ़ु असांखे भारत देश में मिलंदी आहे